हेलो अहाँ सीतामढ़ीसँ बोलै छिए कोन होटलसँ बोलै छिए द्वारका होटलसँ बोलै छिए हमरा दुगो रोटी छओ चिकन एक प्लेट चिकन मँगा दिए एकरा कतऽ डिलेवरी लेबै से हमरा बता दिए कतना पइसा लेबै बताउ हमरा ठीक हइ बताउ जल्दी